हॅलो आं विणा राव रावत न्हय आं म्हाका तुजो नंबर एका म्हज्या फ्रँडान दिल्लो तूं मँगो फार्मर म्हणजे आंबे बी तुमचे आसा आमे तुमी विकता म्हणून ते आतां हार्वेस केल्ले आसा की करपाचे हेजे फुडें आं

आनी आनी कसले कसले आमे आसा तुमचे कडेन सद्याक मानकुराद सोडून आं

बरें आनी रेट कितें आसा आमच्या आपुसाची कितें रेट आसा

आं आनी गोंय

तशें न्हय कितें आसा न्हय आमच्या घरा कडेन फंक्शन आसा आनी म्हाका एक धा बारा डझन कितें जाय आशिल्ले आम आमरस करपाक म्हणून फंक्शनाक लागून

आं बरें म्हाका एक सांग बरें म्हाका एक सांग हांवें समज जर तुज्या कडल्यान कलॅक्ट करपाचे जाले आल्या खंयच्यान व्हरपाचे हांवें ते गेल्या हय हय खबर आसा

बरें बरें बरें आनी बरें बरें आनी म्हाका एक सांग समज आयज जर सांगलें समज हांवें केन्ना गावत्ले म्हाका आपूस मागीन केन्ना पि पिके गावों शकता म्हाका म्हजें फंक्शन एप्रिल्याचें एंडाक हय हय म्हणजे आयज चार पांच तारीक आयज चार तारीक आयज आनी तेच्या नंतर जाल्या एक वीस तारकेक बी अशे

बरें ओके बरें हांव कितें करता न्हय हांव घरा कडेन मात्शें विचारता सगळें आईक बी विचारता आनी तुमकां परत कॉल करता हांव

बरें बरें बरें ओके ओके बरें